شادی میں عام طور پر دلہنوں کو ہم بہت سارے تحفے دیتے ہیں جس میں زیادہ تر ہم دلہنوں کو کپڑے سونے چاندی کے زیور اور آرٹیفیشیل کے گہنے دے دیتے ہیں سنگار کا سامان دیا جاتا ہے جس میں کنگھی ہوتی ہے لپ اسٹک کاجل لائنر فاؤنڈیشن ربڑ بینڈ چوڑیاں اور بندیاں ہوتی ہے دلہنوں کو ہم عام طور پر ٹیڈی بیئر فریم گلدستہ گھڑی اور سینری وغیرہ بھی دیتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے یہاں جہیز بھی دیا جاتا ہے جس میں بیڈ صوفہ سیٹ ڈریسنگ ٹیبل فریج واشنگ مشین کولر اے سی پنکھا سلائی مشین کچن کے تمام ضروری سامان اور گھر میں عام طور پر استعمال ہونے والے سبھی سامان دیے جاتے ہیں